जोङो बेमादफोर जायोब्ला गिदिद गिदिर हस्पिटेलफ्राव थानांगौ जायो आरो जोङो बायदिसिना बेमादजों बुंफबब्लाबो बेमारफ्रा मोनसेल' जाया गिदिर गिदिर टिउमार बेमार माबा सुगार बेमार नङाब्ला बायदि बायदि बेमारफ्रा गेस्टिकफ्रा जोंखौ नाख्रेबनानै दोनो दा बेखायनो जोङो हस्पिटेलाव थांनांगौ जायोब्लाबो जोङो मालाबा फैसा गोयैफ्राव जोङो थेखा जायो बे समाव जोङो खाथि खालानि डक्टर फार्मासिफ्रावनो जोङो मुलिफोर जायो अब्लाबो जों बारा मोजां सोखा जानायखौ मोना आर एमफ्राय जोङो गिदिर हस्पिटेलाव थांब्लाबो ताका फैसानि जनाव जों अपारेशन खालामनांगौब्लाबो जों खालामनो हाया दा बेखायनो जोङो गोबां खस्थ'जों सोलिनांगौ जाहैयो जोङो मा राहा मोनगोन मा राहा मोना बिदिनो बायदि बायदि मोसौ मोसा अमा दाउ बायदिसिना फानलुलाबो जोङो आगोर मोना जाहैयो दा बेखायनो जोङो उफाय गैथारैयाव दद्र'नानै थाब्लाबो एफा एनै मुलि जानानै थाब्लाबो आरो जाखांफिनो बे समाव जोङो जेबो राहा गोयि जायो बिदिखायनो जोङो दा जों गोबां गरिबजों नाख्रेब जानानै थानायखाय जोंनो मोनसे राहा नांगौमोन होमबाबो जों राहाखौनो मोना दा बेबायदिखायनो जोङो गोबां राहा नागिरब्लाबो मोनैखायनो जों बिदिनो गेरेबनानै थानांगौ जाहैयो मानि गरिब मानसिफ्रा बिदिनो थैहां गरबहां लेलाय लेलाय थानाय जायो बिदिनो जोङो दा मा राहा मोनगोन मा राहा मोना जोङो दसेब्लाबो आरो गोबाव जाब्लाबो जोङो बिदिनो लेलाय लेलाय थानांगौ जाहैयो